आं आबाद सासे आबाद मावग्रा सासे सुबुं आबाद मावनायखौ आं जोबोद मोजां मोनो दानि जुगाव आबादखौ जोङो बयबो गोसो होनानै गोदान आदबजों जोङो मावनो थाखाय नाजानांगौ दा दानि जुगाव गोबां रोखोमनि माइनि जोलैफोरबो जों मोनसै बायदिसिना आबादफोरनि जोलैफोरखौ जों मोनसे दा बेफोरखौ जोङो आबाद थिलियाव हाखौ मोजाङै जोङो बिगियान आदबजों रिसार्स खालामनानै आरो गोबां मुलि सुलि बाहायनानै मोजां जोङो जोलै बाहायनानै जाहाथे जोङो आबाद मावोब्ला गोबां मुलामफा मोननो हायो जोङो माइ आबाद माइ आबादखौ जोंनि ओनसोलाव बोसोराव खेबसेल' मावनाय जायो खिन्थु जोङो बिगियान आदबजों मावोब्ला जोङो खेबथामसिम मावनो हायो आरो जोङो सिगाङाव जिसिबांसिम प्रडाक्शन जोङो मोनदोंमोन बेखौ जोङो जुदि बिगियान आदबजों जोङो मावोब्ला जोङो थाम गुन बारा बिदि मोननोबो हागौ दा जोङो बे बिगियान आदबजों जोङो मोजां हाखौ फोमोननानै मोजां हासार बाहायनानै मोजां जोलै बाहायनानै जुदि मावनो हायोब्ला जोङो बेखौ मोननो हागोन दा बिनि थाखायनो आङो साफ्रामखौबो नोंथांमोनखौ खावलायनो लुगैयो जाहाथे नोंथांमोनहाबो आबाद मावनायाव बानाय एबा मावनो बानाय एबा मावालासिनो थानाय बेफोरबादि जाया बयबो आबाद मावना आवगायबोनांगौ जोङो दा जोंनि ओनसोलाव जानाय हिसाबै जोंना ओंखामानो गाहाय दा जोङो माइ गायाब्ला जोङो अबेनिफ्राय जानाय आदारखौ मोननो दा जोंना हा हुआबो दानि जुगाव गोदोनि बायदि नंला जोबोद खम माने एसे हायावनो जोङो आबाद मावनांगौ जायो दा बे हिसाबैनो जोङो आबादखौ जेसे हागौ एसे बारायनो नाजा नांगौ दा एसे हायावनो जुदि जोङो गोबां आबाद जुदि दिहुननो नाजायोब्ला जोङो बे बिगियान आदबजों मावाबानो जेबो राहा गैया दा बिगियान आदबजों मावनांगौब्ला जोङो जोंनि जे माखासे नियम खान्थिखौ रोंनांगौ आरो हासार बाहायनाय ओमफ्राय बबे जोलैया माने साबसिन प्रडाक्शन जायो जों बेखौ नायनानै बिगियान आदबजोंनो जोङो आबाद मावनो नाजानांगौ आरो जोंना माइ खेथिनि अनगायैबो गोबां आबाद जों मावनो हायो मैगं थाइगंनि आबाद आजिखालि जोङो जानाय लोंनाय मैगं थाइगंफोरखौ नेचारेल माखासे हासारफोर बाहायनानै जोङो मावनो हायो जेरै जोङो खान्स्रि हासार एबा फेसेवनाय हासार बायदिसिना हासारखौ जोङो बाहायनानै जोङो मैगं थाइगं आबादफोरखौ जोङो मावोब्ला बेयो जोंनि देहानि थाखायबो बानजानाय जागोन एबा जोंनि देहायाव जेबो खथि खालामनाय नङा दानि जुगाव जोङो बाजाराव बायनानै जानाय मैगं थाइगंफ्रावबो जोङो गोबां मुलि होनाय आरो बायदिसिना हासार गभार्नमेन्टनि हासार केमिकेल गोनां मैगं थाइगं जानानै जोङो देहाया नोरजिया जायो दा बिनि थाखायनो जोङो माने आबाद मावनानै गावनि जे आबाद मावनानै जोङो केमिकेल फ्रि आरो माखासे देहानि थाखाय नांगौ बुस्थुफोरखौ जाहाथे जों मोननो हायो बेखौ जों बयबो नाजा नांगौ दा बिनि अनगायैबो जोङो रां खामायनाय आबाद मावनानै रां खामायनायजों बिनि बिनि बागैबो जोङो साननो हायो दा गोबां खेथि मावनानै माखासे जेन'बा उम फाथो खेथि बेसर खेथि बेफोरबादि गोबां खेथि मावनानैबो जोङो बाजाराव फाननानै गोबां रां खामायनो हायो दा बेफोरखौबो जोङो नाजा नांगौ दा जिखि जाया मानो दानि जुगाव मोजां आबाद मावनोब्ला जोङो मोजां माने बिगियान आदबजों मावाब्लानो जोङो गोबां प्रडाक्शन खालामनो हाया बिनि थाखायनो आं बयखौबो खावलायबाय जाहाथे नोंथांमोनहा बयबो बिगियान आदबजों आबादखौ मावनानै जाहाथे बांसिनै दिहुननो हायो आं बेखिनिखौनो बुंबाय